राजस्थान की ऐसी तो काफ़ी सारी कलाएँ हैं जो प्रमुख हैं और ट्रेंड्स में हैं जो ध्यान योग्य की कला है वह ख़ासकर के है लकड़ी के खिलौने और वुडन वर्क वगैरह अब वह बाकी और आप देखें तो एम्ब्रॉयडी राजस्थान में एम्ब्रॉयडी बहुत चलती है लोग अब अपने हाथों से एंब्रॉयड्री करते हैं व कपड़ों पर बनाते हैं काफी ऐसी सारी चीजें हैं जिन पर एंब्रॉयड्री करी जा सकती है लकड़ी के खिलौनों की बात तो अलग ही है उनको इस तरीके से दर्शाया जाता है इस तरीके से बनाया जाता है वह काफी सुंदर लगते हैं देखने में आकर्षित लगते हैं काफी आकर्षित लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं उनमें ध्यान देने वाली काफी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान देकर ही बनाया जा सकता है